बाइकिंग करदे मौकी में अपने न सारे डाकोमैंट रक्खना जियां कि इनशोर होई गेआ आर सी होई लाइसैंस होई गेआ पल्युशन होई गेआ बगैरा सारा किश ते बाकी जेह्ड़ा मेन डाकोमैंट होंदे ओह् इ'यै होंदे कि थुआढ़ा लसै लाइसैंस होना चाहिदा कन्नै गड्डी दे कागज होने चाहिदे